जी नमस्कार भैया बताइए क्या काम है जी भैया जी भैया जी

किस चीज़ की दुकान है भैया किस चीज़ की दुकान है भैया

अरे अब आप आ जाइए यह मेरा शनिवार को तो बंद रहता है मतलब शनिवार को तो बंद रहता है बैंक बाक़ी आप मंडे मंडे तक आ जाइए संडे तक जी आप अपना जो डॉकुमेंट्स वग़ैरह जो भी थोड़ा मतलब जैसे आधार व आधार कार्ड वग़ैरह है और जो भी डॉकमेंट्स

जी जी तो आप तो आप अभी शनी कल तो शनिवार है अरे हो जाएगा दो दिन बाद एक दिन में एक डेढ़ दिन में दो दिन में हो जाएगा और मतलब जो जैसे प्रोसेस है इसके बाद हो जाएगा आपका जी जी कल सैटरडे कल तो बंद रहेगा ना नहीं नहीं उसका तो कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है बाक़ी थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा आपको जो भी प्रोसेस होगा यहाँ का अच्छा तब भैया और जी जी जी और भैया एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा वो गारन्टर भी साथ में लेकर जो कोई भी एक गारन्टर एक चाहिए एक दो दो एक होगा तो चल ही जाएगा प्लस दो तीन होंगे तो और अच्छी बात रहेगी फ़िलहाल वह उसमें अगर कोई एक अगर पर्सनल कोई व्यक्ति रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया बाक़ी जो काग़ज़ वह जो काग़ज़ वग़ैरह हैं वह उसमें जी जी आप आप मंडे को आएँगे तो हम आपको सारा प्रोसेस सारा प्रोसेस उसी समय समझा देंगे उसी समय आपको सारा क्लियर देंगे जी नहीं नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आपको

जी जी जी जी कोई बात जी जी हो जाएगा आपका जी जी नमस्कार भैया